ہمارے گاؤں میں کھیل ہے تو ہر طرح کے کھیل ہے وہ کبڈی کھیلا جاتا ہے کبڈی سے بدن میں انرجی پھرتی آتا ہے اور صبح صبح ہم لوگ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں اور ابھی تو محرم کا ٹائم ہے تو لاٹھی لاٹھی کھیلا جاتا ہے اس سے بدن میں پھرتی آتا ہے اور گاؤں میں کشتی ہے کشتی کھیلا جاتا ہے کبڈی کھیل کھیلتے ہیں اور کئی طرح کے ہیں کھیل طرح لاٹھی وغیرہ کھیلا جا رہا کھیلا جاتا ہے

رسی رسی رسی والا کھیل کھیلتے ہیں جیسے کہ بدن میں پھرتی آتی ہے ہم لوگ صبح شام کھیلتے ہیں میرے گاؤں میں اور بچے لوگ بھی آتے ہیں ساتھ میں کھیلتے ہیں